अगर ऑउटडोर एक्टिविटी के बारे में बात करें तो वैसे तो बहुत सारी ऑउटडोर एक्टिविटी जो मैंने काफ़ी समय पहले करी हैं या बचपन में भी करी हैं क्योंकि अब तो ऐसी उमर नहीं कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ऑउटडोर एक्टिविटी कर पाऊँ स्वास्थ्य के कारण लेकिन अगर पसंदीदा एक्टिविटी के बारे में बात करें तो मुझे क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद भी है देखना भी पसंद है और वैसे भी भारत का काफ़ी प्रसिद्ध खेल है जिसे करोड़ों लोग देखते हैं और हमारे यहाँ हर साल चार साल में क्रिकेट का महाकुंभ होता ही है जिसे काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं जिसे पूरी दुनिया के लोग देखते हैं तो मुझे भी इसलिए क्रिकेट खेलना भी पसंद है देखना भी पसंद है और बचपन में मैं खेलता भी था और देखता भी था क्रिकेट इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें शारीरिक दौड़ा भागी को बहुत तेज़ी से शरीर भी स्वस्थ रहता है और वैसे भी आज कल के बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं नवयुवा पीढ़ी को क्रिकेट खेलना भी पसंद है देखना भी पसंद है और अगर फ प्र किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करूँ तो मेहंद्र सिंह व धोनी मुझे क्रिकेट में काफ़ी पसंद है

और हमारे यहाँ तो काफ़ी प्रचलित है गाँव से लेकर तो शेहरों में यहाँ बडे़ बड़े शेहरों में भी खेला जाता है गाँव के बच्चे भी आज कल खेलने लगे हैं इसके अलावा मुझे फ़ुटबॉल भी पसंद है फ़ुटबॉल भी अच्छा लगता है वह भी फ़िज़िकली अगर देखा जाए तो एक्टिवीट फिज़िकली एक्टिविटी में आता है और उससे भी शरीर के लिए भी अच्छा होता है दौड़ा भागी होती है थोड़ा फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है इसके अलावा अगर बात करें तो चेज़ भी अच्छा है जिसमें दिमाग़ का थोड़ा सा उपयोग करना पड़ता है थोड़ा सा टफ है मुझे ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता लेकिन अच्छा गेम है मुझे पसंद भी है यह तीन गेम हैं जो मुझे जो मुझे काफ़ी अच्छे से पसंद है और मैं पसंद करता हूँ सीखना भी चाहता हूँ कि और अच्छे से सीख पाऊँ और खेल पाऊँ